असां पौधनि में मिटीअ जो इस्तेमालु कंदा आहियूं असां मिटी पार्क मां खणी ईंदा आहियूं या मालीअ खे चई वेंदा आहियूं की असांजे लाइ मिटी खणी अचु जेके बि पार्क में मिटी मिली वेंदियूं आहिनि उनखे थोरो छाणे करे कंकड़ पत्थर ऐं गंदगी हटाए करे असां मिटीअ खे साफ़ु करे पोइ पंहिंजे गमलनि में विझंदा आहियूं ऐं साण में खाद बि मिलाईंदा आहियूं ऐं खाद में मिलाए करे असां पाणी वग़ैरह ॾींदा आहियूं त बस मिटी ज जेका पॉर्क में मिलंदी आहे उन मिटी जोई असां इस्तेमालु कंदा आहियूं